अभी प्रधानमन्त्रीके चुनाव चलतै तऽ ओहिमे जे छै से भोट माँगैले अएथिन सभ नेता जे हमरा दिहऽ भोट हमरा दिहऽ भोट एहिमे पब्लिक भी परेशान रहै छै चुनाव खातिर जेकि ककरा दिए यानि मतदानके समय अपन अपन मतदानमे रहै छै कि किनका भोट दैके हम जितैए नेता बनैए जिनका अच्छा लगै छै कि जे हमरा ई नेता अच्छा लगथिन हुनका मतदानमे अपना हुनका भोट दै छिकै कि जे मतलब अभी भोटके समयमे कतना मरमपिट्टी उठेतै जे यहाँ यहाँ कतना कि उठेतै लेकिन मतदानके समय जे अपना अपना मतिमे आनिके वइसन नेताके चुनल जाइ छै ताकि हमरा भारतमे ई अच्छा विकास होइ अच्छा मतलब सुविधा देथिन पब्लिकके हर गरीबके अच्छा चीजके निर्माण करथिन ताकि गरीब लोक अपना सुरक्षित रहि सकै छै एहि लिए नेताके चुनावमे सभ अपना भोट मतदान करिके हुनका गिराएल जाइ छै भोट भोट आओर अथी करिके गिनती जब होलाके बाद नेता अपन अथी करै छथिन जे एकबेर एकबेर ने जे मतलब गरीबके उपर देखिए जे कोना गरीब जी रहलै हँ भोटके समय अपना भोटके लिए सभ नेता रहै छथिन व्याकुल जे हमरा दिए हमरा दिए लेकिन भोट देलाके बाद ओ कोइ गरीबके नहि सहायता करैके लिए अथी रहै छथिन इसीलिए अगर हम भोट किनको दिए तऽ गरीबके मदति आओर गरीबके सुरक्षितके लिए सरकार अपना निर्माण करथिन ताकि गरीब हमरा हमेशा चाहतमे रहथिन